नमस्ते जी नमस्ते जी हमारे घर में शादी पड़ी हुई है नतनी के और हमको सेव लेना है पैक करवाना है और कैसे है सेव उसका रेट मुझे बताइए और

नहीं तो नहीं तो शादी विवाह का मामला है गले पचे थोड़ी न चाहिए हमको अच्छा फ्रेस समान चाहिए और सेव ही नहीं लेना है ओ और सब सारे फले लेना है जैसे कि संतरा है केला है अंगूर है और अनार है और

हाँ हाँ हाँ हाँ तो हाँ तो उस आपका हाँ तो आप सही रेट लगाकर के और पैएक कर दीजिए पैएक कर के पर्ची रसीद भी बनाकर के हमको दे दीजिएगा अच्छे ढंग से

ठीक है मैं अपना पता दे रही हूँ मेरा गाँव सिसौड़ा है मेरा गाँव सिसौड़ा है पोष्ट और ज़िला ग़ाज़ीपुर थाना नंदगंज है और इसी पते पर आप भेजेंगे और मेरा नाम मीरा तिवारी है और इस पते पर आप भेज देंगे तो हमारा सामान हमारे घर आ जाएगा हाँ लेकिन लेकिन एक बात सुनिए सामान हमारा फ्रेस होना चाहिए और उ किफ़ायत करके दीजिएगा कुछ कम करके दीजिएगा क्यूोंकि बहुत बड़े आदमी हम नहीं हैं क्योंकि मैं मार्केट हमेशा करती हूँ और हम हमको तो किसी का सामान मुझे ख़ुद ही पसंद नहीं रहता है मैं ख़ुद अपने आप जाकर के लेती हूँ लेकिन एक विश्वास से ऊपर मैं आपको मैं आर्डर कर दे रही हूँ कि हमारा सामान हमारे घर सही सलामत आ जावेगा हाँ हाँ ठीक